जय झूलेलाल ठीकु आहियो सभु बढ़िया तव्हां ॿुधायो अॼुकल्ह जो ज़मानो ईअं ई आहे भाभी मटिजी थो अचे त पहिरों यो ज़मानो वियो थोरी आहे उहो ई सभु फिरी फिरी वरी ईंदो आहे कुझु बि नयो न हूंदो आहे हले पर पोइ बि प्रगति थिए थी प्लाज़ो पेंट ऐं पंहिंजे तरीक़नि सां अलॻि अलॻि क कपिड़ा सिलाए सिजाए करे खणी थियूं अचनि सिलायूं भरे थियूं अचनि मिड़ेई हा त अॼुकल्ह अॼुकल्ह जो ज़मानो ईअं ई आहे अॼुकल्ह सामान हेड़ा हेड़ा मिलनि था कि मटकनि खे छा पंहिंजे चश्मनि खे बि थियूं छोकिरियूं सजाइनि अॼुकल्ह न पर पोइ बि अॼुकल्ह कॉर्ड सेट जो ज़मानो एॾो आ कि माण्हूं कॉर्ड सेटनि में एॾो फैलिजी विया आहिनि जिते वञऊं था अॼुकल्ह इहे यका कपिड़ा ई था ॾिसणु अचनि हाइलाइट कलर वरी नैनोप्लास्ट नव इहे सभु ठहिराइणु में एॾो अॼुकल्ह जी छोकिरियूं गुप्त थी वयूं आहिनि कि ॿी शयूं त कंहिंखे नज़र ई नथियूं अचनि उन खां पोइ कट पर पोइ बि अॼु जे ज़माने में उहे सभु एॾो थी वियो आहे नैचुरल कुझु नज़र ई न थो अचे ईअं हुअणु खपे पहिरों वांगुरु माण्हूं जीअं नैचुरल हूंदो हुयो तीअं ई हुअणु खपे ऐं सादिगी में हलणु खपे हलो असां बि हा थोरा वाला झुमका चैनूं नव

हलो हलो हलो जय झूलेलाल बाय बाय